हँ कनि बजा मारकेट जायके लिए हमरा मतलब सवारी नहि मिलय कभी रिक्शासँ चलि गेलहुँ पटना गेलहुँ तऽ ट्रेनसँ सञ्जोग चलि गेलहुँ आब इमरजेंसी भेल तऽ अपन सवारी रहै छै साइकिलोसँ चलि गेलहुँ कहीँ ब मारकेट बाजार हँ तऽ आब जादे दूर होल तऽ ट्रेनसँ बससँ कहीँ गेलहुँ चलि हँ तऽ रिक्श जादे गरीब गरीब आदमी छियै तऽ पैसा हरदम कहाँसँ लायब अपन सवारी रहै छै साइकिलोसँ चलि गेलहुँ हँ तऽ की कहै छै उएह सोचय पड़ै छै डा आ एगो बाजार उजार गेलहुँ मारकेट फारकेट तऽ ओ डागदर भिरा गेलहुँ कहीँ गेलहुँ तऽ साइकिल नहि तऽ सवारी रिक्शा हमरा गाँवमे चलै छै रोड ओतेक छै नहि जे हवाइ जहाज चलतै हँ ओहि दुआरे रिक्शासँ गेलहुँ एन्नऽ ओन्नऽ हँ तकर बाद जायके ने अपना गेलहुँ तऽ मारकेट तऽ हमर अपन गरीब आदमी हम अपना गाड़ी गाड़ी नहिए ने छै जे हम हेलीकॉप्टरेसँ जयबै चाहे हँ आ मा मारुतिएसँ जयबै ई बात नहि ने हेतै अपन सवारी रहै छै साइकिलोसँ चलि गेलहुँ नहि तऽ दस रु रु पन्द्रह रुपैआ लै छै बीस रुपैआ लै छै सभ रिक्शासँ चलि जाइ छियै तऽ की मरजेंस नहि गरीब आदमी कहाँसँ करबै इसभ ठीके छै तऽ देखबै आ तऽ आरो किछु मतलब आर किछु बोलि दह तऽ